नेताके बारेमे अहाँके बतबै छी हम नीतीश कुमार भी बढ़िआँ काम करै छलै हँ लेकिन अब आके बहुत आब ओ बहुत खराब भेल जाइ छै अहाँके कहै छी मोदी सरकर भी बहुत अच्छा काम करै छै गरीब सबके देखे छै आओर की कहू आर जे डी के अब आयल हय अभी चुनावमे की होइए नहि होइए से अभी बतबै छी अहाँके जीतेके बाद नहि कोइ अच्छा लागै छै कोनो नेता होइ वोट लेबेके रहै छै तऽ बहुत कुछ कहै छै लेकिन वोट लेल हो जाइ छै तऽ कुछो नहि होइ छै आओर अभी एगो नेता छै पप्पू यादव ओ बहुत अच्छा काम करै छै अभी बहुत गरीबके मदद करै छै आओर बहुत कुछ सब गाँव गाँव जाके मदद करै छै आदमी सबके

मुखिया सब तऽ कुछो नहि करै छै सिर्फ ठाढ़ हो जाइ छै बस आओर कोइ काम काज नहि करै छै सब अपन अपन फायदाके सोचै छै आओर की कहियै